हँ मैम बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप जो हैं समय से यहाँ पर देखते हैं कितना मरीज़ परेशान रखते हैं देख रेख सही तरह से नहीं हो रहा है आप तो डॉक्टर हैं तो इसका जो है अथी करिएगा ने देख रेख कैसे होता है नहीं होता है सही से आते नहीं है यहाँ पर बीमारी जो है बढ़ रहा है मरीज़ का देख रेख सही तरह से नहीं हो रहा है हँ बढ़ रही है तो इसका जवाबदेही ना आपको है आप डॉक्टर हैं आपका जवाबदेही मरीज़ के ऊपर है अब डॉक्टर को रहता है मरीज़ जैसे रहते ना है की बीमारी है नहीं है इसका देख रेख करिएगा ना जितना आदेश रहेंगे लेकिन यहाँ पर आदेश क्या है देखने का आदेश नहीं है देखना देख रहे हैं क्या सुविधा यहँ पर हो क्या है यहाँ पर सुविधा देखते हैं डॉक्टर डॉक्टर यहाँ सरकारी सुविधा में कौन सा दवाई कैसे मरीज़ का सही तरह से देख नहीं हो रहा है यहाँ पर बताइए तब कैसे हो सकता है डॉक्टर को पता रहता है ना हरेक चीज़ का रजिस्ट्रेशन तो करवाइए लेंगे ना पहले यहाँ का देखते हैं सुविधा नहीं है इस तरह से सुविधा देखेंगे इसलिए तो सोचे थोड़ा फोन करके पूछ लेते क्या सुविधा है नहीं है कैसे देख रेख होता है मरीज़ जैसे मरिये जाएगा तो डॉक्टर का क्या ज़रूरी है मरीज़ जब मरिये जाएगा डॉक्टर का क्या ज़रूरी है ठीके है तब रजिस्ट्रेशन कर देते हैं